हय हांव रांदपाच्या वर्गाक हाजीर राविल्लें आसा आमच्या शाळेंत स्वादीन कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमकां वेगवेगळें पदार्थ रांदपाक शिकयताले तातूंतलो एक म्हळ्यार आमकां पेडे कशें करून तयार करप हे शिकयल्लें पेडे तयार करतना कितलें प्रमाणांत दूद घालूंक जाय कितलें वेळ तें मिक्स करपाक जाय तातूंत साखर कितलीं घालपाक जाय हें सगळें आमकां शिकयल्लें ते शिकयतना प्रत्येक वस्तू ही कितल्या प्रमाणांत पडपाक जाय हें हें कितलें म्हत्वाचे आसता तेय आमकां सांगले एक वस्त कमी जाली जाल्यार तो पदार्थ पाड जावंक शकता तशेंच एक वस्त चडय जाली जाल्यारय तो पदार्थ पाड जावपाक शकता हेंय आमकां थंय कळ्ळें म्हाका शिकपाक आवडटलें अशें म्हळ्यार केक कशें करून तयार करतात जांव जे बेकरी आयटमस आसतात तें कशें कन्न तयार करपाक जातात हे म्हाका शिकपाक आवडटलें